राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए और जो काम करने की जो प्रमुख अवसर है जो और उद्योग चुनौतियाँ हैं वो प्रमुख है जो काफ़ी चुनौतियाँ हैं वो ये है कि वहाँ पर जो कॉलेज हैं उनमें इतनी अच्छी फ़ैकल्टी नहीं है पढ़ाई के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जो क्लासरूम होते हैं उनमें भी इतनी अच्छी बैठने करने की भी इतनी अच्छी से सुविधा नहीं है कहीं पर तो किसी कॉलेजों में या भी स्कूलों में तो कहीं पे तो पंखे की लाइट की भी व्यवस्था नहीं होती है इस प्रकार से और बैठने के लिए भी उनमें चेयर कुर्सी टेबल की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाती है इस लिए जो वहाँ की फ़ैकल्टी है वो भी ठीक नहीं होती है और जो वहाँ का जो बर्क है जो वर्क एरिया है वो भी इतना अच्छा नहीं हो पता है इस लिए जो हमारे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं तो काम काम करने के आगे इस में भी हमारे सामने कईं प्रमुख चुनौतियाँ सामने आती है इसी प्रकार की और जो जैसे उनकी जो सैलरी है जो उनका वेतन है वो भी टाइम पर नहीं मिलता है कभी कभार इस बढ़े ये भी काफ़ी समस्या है और जो वहाँ पर जो इस्कूल का टाइमिंग है जो वो भी समय सीमा निर्धारित तो है लेकिन वहाँ पर उसके हिसाब से नहीं चलते हैं विद्यार्थी भी कभी आते हैं कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई में समझ में भी नहीं आता है और जो यहाँ की जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो भी सही से नहीं हो नहीं चल पाती है तो इस में टीचरों को और अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही दोनों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसी इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियाँ हैं